السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی آپ سر اسٹیشنری شاپ سے بول رہے ہیں

مجھے کچھ سامان خریدنا ہے جی سامان کے نام یہ پین ٹیپ سیزر پین ٹیپ اور دوسرا شیزر اور تیسرا پنچنگ مشین نیو اگر اگروال کمپنی کی ہو تو بتائیے چار سامان ہے میرے پاس میرے پاس چار سامان ہیں مجھے چار سامان خریدنے ہیں پہلا نام یہ ہے پین ٹیپ ہلو پین

چار سامان خریدنی ہے پہلا سامان یہ ہے پین دوسرا ٹیپ تیسرا سیزر اور چوتھا پنجنگ مشین اگر نیو اگروال کمپنی کی ہو تو بتائیے اور وہ ان کی ریٹ کیا ہے اور پھر اس پہ ڈسکاؤنٹ کیا ہو سکتا ہے

اچھا اور اگر دوسری کمپنی کا لیا جائے تو اور اگروال کا ہی لیں تو تو مجھے یہ چار پانچ سامان اس سے لینے ہیں وہی میں اچھا

ہاں تو مجھے چند ہی سامان ہی لینے ہیں میں نے کہا پہلے فون سے جی جی جی جی بھائی آپ سامان سمجھ گئے ہیں

جی پے جی جی جی جی ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا وہی میں نے سوچا کہ پہلے را فون سے رابطہ کر لیں تو بہتر رہے گا جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک شک